हमरा आओरके जे छै अपनेके जे छै छी भाषा बोलै छी छै छी भाषा बोलै छिए कनिके ले आबै छै हमरा आओरके बिहार जाए कि दिल्ली जाए कि जतए जाए अपने भाषा बोलै छिए छै छिएमे के कतनो झगड़ो लड़ाइ करि लै छिए तऽ हमरा आओरके आओर बाहरीके पता नहि चलै छै झगड़ा भेलैए से जे छै कतनो करबै झगड़ा तऽ बढ़िएँ लगतै झगड़ो शहरो उहरोमे कतनो झगड़ा भै जाइ छै तऽ अपने पिआरमे होइ छै खूब बढ़िआँ रहै छै कतनो लड़ाइ करबै झगड़ा करबै दिल्ली जाए कि पञ्जाब जाए अपने आओरके मैथिली भाषा भेलै ई छै छी भाषा भेलै बढ़िआँ मीठा आवाज भेलै ई मीठा आवाजमे बोलै छै कतहु जाइ छिए तऽ हमे आओर इएह भाषा बोलै छी सभगोरेमे अच्छा लगै छै सुनैमे हमरा आओरके इसके ई भाषा सुनैमे भी ठीक छै ई भाषा दिल्ली जाए चाहे पञ्जाब जाए जहाँ जाए चाहे अब पड़ोसीसे भी बात करै छिए छै छिएमे बोलै छिए तऽ सभलोक मुँह देखिते रहै छै ईसब कि बोलै छै ईसब कि लड़ाइ करै छै बाहरके आदमी आबै छै तऽ हमरा आओरके अपने घरोसबमे देखते रहै छै ईसबमे कि बोलै छै ओकरा समझेमे नहि आबै छै से हमरा एकरासे बात करबै कतनो गारि फज्झति दै दै छिए किछु भी दै दै छिए तऽ ओकरा समझमे नहि आबै छै कि हमरा ई गाली देलकै रऽ मुँह ताकिते रहि जाइ छै ई छै छी भाषा भेलै मिठ लगै छै ई आवाज सुनैमे ठीक लगै छै ई ईसब बात कतहु जएबै बालोबच्चासे बोलै छै छिएमे सासु आओर सभ बोलै ससुरसभ बोलै कि नाना नानीसभ बोलै कि गोतनीसभ बोलै छै छिए भाषा बोलै छिए हमरा आओरके इएह भाषामे ठीक छै ई भाषा सुनैओमे भी हमरा आओरकेँ ठीक लगै छै कतहु जएबै दिल्ली जएबै पञ्जाब जएबै चाहे हरियाणा जएबै चाहे गुजरात जएबै तऽ मरा मराठ जएबै या दरभङ्गा जएबै से कतहु जएबै एहि भाषा बोलबै सबसे माइसे बहिनसे भौजाइसे बालबच्चासे सबसे बोलबै इएह भाषामे बोलबै ई भाषा बोलै छी तऽ हमरा आओरके बोलैमे बढ़िआँ लगै छै सुनैओमे भी बढ़िआँ लगै छै हमरा आओरके शौहरोसे बात करै छिए तऽ इएह भाषा बोलै छिए बापोसे बोलबै तऽ इएह भाषा बोलबै माइओसे बोलबै तऽ इएह भाषा बोलबै भौजाइओ से बोलबै इएह भाषा बोलै छिए छै छी भतीजोसे बोलै छी छै छिएमे बोलै छिए भतीजिओसे बोलै छिए छै छिएमे बोलै छिए मैथलिएवला भाषा नीक लगै छै बोलैमे तऽ बोलै छिए ई भाषा बोलैओमे हमरा आओरके ठीक रहै छै अच्छा लगै छै जे सुनैओमे कतहु भी जएबै तऽ ई ई भाषा बोलबै हमरा आओरके जहाँ भी जएबै तऽ एक्के भाषा इएह भाषा बोलबै